औ

दा बिदिनो आसि थाखा आसि थाखासो लायो औ औ औ नयथासोनिफ्राय खारो आरो नयथा औ औ औ

औ औ औ औ दा मानसियानो बारा जाया मानसियानो बारा जाला नालाय मानसिया ओंखायनो

दा सान औ औ